हँ हेल्लो की की नाम अपने के अच्छा ठीक छै

अहाँ अहाँ जे छै खाता नव नव खाता खोलेबाक हेतु अहाँ बैंकसँ फॉर्म भेटैत छै फॉर्म लऽ लिअ आओर फॉर्म लेलाक बाद अहाँकेँ दूटा फोटो लागत ओ फोटो हँ ओ फोटो जे छै फॉर्मपर ओ लिखल हेतै ओ फोटोवला स्पेस बूझल हैत ओहिठाम अहाँ जे साटि देबै आ ओहि फॉर्मकेँ भरिके जे कोना कीसभ लागत कागज से कहि दैत छी एकटा आधार कार्ड पैन कार्ड एकर फोटो स्टेट कऽ के ओहि फॉर्ममे लगा देबै आ जे भरय आबए से भरि लेब जे नहि भरय आबए ओकरा छोड़ि देबै आ जा कऽ आँय हँ जा कऽ ओ अकाउनटेंटकेँ देबै आओर जमा केलाक बाद जमा केलाक बाद अहाँक खाता खुलि जायत एक दू दिनके बाद अहाँकेँ पासबुक भेटि जायत हँ हँ अहाँकेँ फेर पुन बैंक आबय पड़त बादमे एबै ने तऽ ओ कागज बनल रहत अकाउँटेंट साहेब ओहिठाम जायब अपन देबै परिचय ओ खाता अपनेकेँ से भेट जायत आओर कोनो दिक्कत अछि आब बुझि गेलियै टाइमपर एबै टाइमपर एबै आओर टाइमपर जेबै ठीक छै हँ तऽ ओ आब ओ जे छै हँ से एहन देख लेबै जे बन्दी दिना नहि आयब जाहि दिना सरकारी छुट्टी रहतै ओहि दिना नहि आयब जहिया खुजल रहतै ओहि दिना आयब बैंक अहाँके साढ़े दस बजेसँ लऽ के दू बजे तक चलत ओकर बाद टिफिन होइत छै एक घण्टाके आओर तकर बाद अहाँ रुकब जँ आबि गेलहुँ सबेरे तऽ भऽ जायत आ टिफिनके बाद आयब तऽ पुन तीन बजेसँ बैंक खुलतै तऽ ओहिमे आबि कऽ अहाँ से सभ